हमर ग्रामीण क्षेत्रमे किसानक जमीनके मालिकाना हक के लिए बहुत तरहके कठिनाइके सामना करयक पड़ैत छै जेकरा लेल आपसमे मारिपीट भए जाइत छै ओकर सुझाव समस्याके हल करय कए लिए तखन हमसभ मुखिआके पास जाइत छियै मुखिआके बजायबकऽ फेर ओकर पञ्चैती होइत छै पञ्चैतीमे अगर निराकरण नहि होइ छै तब ओहिके बाद हमसभ फेर आगाँ सुपौल कोर्ट कचहरीके चक्कर लगबए पड़े छै ओतए जाइके बाद फेर केस मुकदमा होइत छै केस मुकदमामे फेर दुनू तरफसँ कागज माँगय छै कागज माँगयके बाद दुनू गोटेके जे छै ओझरा दय छै फेर ओ पैसा लयके चक्करमे तखन फेर ओतएसँ जे छै लड़य पड़य छै दुनूके केस केस लड़ेके बाद समस्याके हल नहि होइत छै यानिकि बहुत दिन तक ओहिमे झूलय पड़ैत छै ओहिके बाद जब समस्याके हल होइत छै सभसँ निक